जि'यां कि में सिंगिंग सिक्खी दी निं ऐ लेकिन फ्ही बी कदें कुतै थोह्ड़े हारे दो गाने गुन गुनाई लैन्ना होन्ना इक ते पैह्लै एह् ऐ कि सिंगिंग कटरा बिच डिस्ट्रिक्ट रियासी बिच मतलब एह्दा कोई जैदा स्कोप है निं ऐ मतलब गाने आस्तै अच्छा ऐ मतलब चलो अपना जेह्ड़ी फ्रस्ट्रेशन होंदी ऐ जां थोह्ड़ा मन गी थोह्ड़ा हारा जि'यां केह् आखदे कि मन गी संतुश्टि आस्तै द'ऊं गाने अस बी गुन गुनाई लैन्ने होन्ने ते स्हान्नूं एह् दे दिक्कत इस गल्ला ऐ कि सिंगिंग बहुत अच्छी चीज ऐ मतलब इसी में इ'यै चाह्ना कि सारे गान लेकिन स्हान्नूं एह्दे बारै एह् ऐ कि इद्धर कोई एह्दा स्कोप नेईं ऐ सिंगिंग दा जि'यां केह् कोई मतलब आडिशन बगैरा साढ़े जम्मू कश्मीर च मतलब इक बारी होए दा होग ओह्दे बाद कदें होएआ गै नेईं ते इस गल्ला बच्चे जेह्ड़े न इ'नें गी कोई प्लैटफार्म निं थ्होंदा ते में चाह्न्नां कि कोई इत्थै बी मतलब बड्डियां बड्डियां अजैंसियां औन जेह्दे बारे च एह् थोह्ड़ा हारा बच्चे जेह्ड़े न मतलब लोकल टैलेंट होई गेआ जि'यां बड्डे बड्डे कोई अगर सिक्खै दे होग ते ओह् बी थोह्ड़े हारे दो गाने गुन गुनाई लैन ते उ'नां दा बी नांऽ उच्चा होई जाह्ग ते उं'दे माता पिता दा बी उच्चा नांऽ होई जाह्ग ते साढ़े देश दा बी चलो अच्छा ऐ जि'यां कि मतलब लाई लैओ स्हाब कि ए आर रहमान साह्ब न मतलब मुहम्मद रफी साह्ब न एह् कुत्थै दे कुत्थै न मतलब किन्नी दूर न ते साढ़े बी बच्चे अस बी चाह्न्ने न कि साढ़े बच्चे बी मतलब चलो उं'दे लाइक मतलब उंदे आंह्गर ते नेईं लेकिन थोह्ड़ा हारा अच्छे लैवल उप्पर चली जान ते साढ़ा बी नांऽ रोशन होई जा डिस्ट्रिक्ट रियासी दा बी होई जाह्ग ते जम्मू कश्मीर दा बी होई जाह्ग